नमस्ते मैम जी वो बोल रहे थे कि आपके स्कूल में बच्चों का टेश्ट होने वाला है

जी कब कब रखे हैं जी हम हमारा बच्चा पड़ने में कैसा है जी जी मैम

जो घर पे आता है वो भी घर पे आता है पढ़ता है हम लोग पढ़ाते है उसको

तो टेश्ट टाइम कितना रखे हैं

टेश्ट हो जाए न तो उसका टेश्ट पेपर हमको दीजिएगा

जी वही कि अच्छी पढ़ाई होती है न मैम स्कूल में वो कहीं घूमता फिरता नहीं है न घर पढ़ता है न स्कूल में वो कहीं घूमने नहीं न जाता है जी

यही मैम पूछना था ठीक है मैम